गा साग लगबै छियै पलाङ्कीके लगबै छियै गेनहारीके लगबै छियै धनियाँके प गाछ पत्ता लगबै छियै की कहै छै फूल अड़हुल गेन्दा लीची आम भिंडी कटहर सोहजन की कहै छै केरा कमलके फूल इसभ गुलाबके फूल पलाँ सभ उजरका फूल सभके बगान छै लगल भिंडी खीरा टमाटर टमाटरके गाछ छै लगल मेथीके गाछ छै लगल सभके गाछ लगल छै सभ वहाँ खद्धामे पानि देलहुँ पानि गेल सभ गाछीमे सभ लगल रहै छै ओहिमे अलाङ्की पलाङ्की गेनहारी उनहारी सभ लगल रहल सभ उएहमे सभ सोहजन जामुन कदीमा बैगन सभ लगयलहुँ सभ कददू सीम सभ लगल छै झिङ्गा झिङ्गा अर लगयने छियै सभ सभ लगाए लगाए कऽ अपन पानि दऽ कऽ अयबे केलियै हइ सभ लगाए कऽ गाछमे सभ पलाङ्की गेनहारी सभ लगयनै छियै सेब नेबो केरा सभ गाछ लगाए देलियै हन केरा नेमो सेव अंगूर फूल पियरका उजरका मिरचैया सभ लगल छै सभ अड़हुलके गाछ पाँच गो अड़हुलके गाछ लगल छै अड़हुल मिरचैया सभ लगल छै ने सभ पलाङ्की गेनहारी सभ लगल छै खद्धामे लगैलियै हन टमाटर खीरा गजरा भिंडी झिङ्गा कददू इसभ लगयने छियै खद्धामे सभ लगाए कऽ पानि दए कऽ तब एलियै हन